नमस्ते भैया क्या आप न्यूज़पेपर वाले भैया बोल रहे हैं आपके कौन कौन से प्रकार के न्यूज़पेपर हैं भैया जी जी हाँ और भैया जी जी भैया जो हमें पेपर चाहिए तो क्या रोज़ाना मिल सकता है जी जी जी इसी लिए तो मान लीजिए जैसे कि आपको रोज पैसा ना दे सकें महीनें में या तो फिर हफ़्ते में तो आप क्या जी जी जी और और एक बात यह है भैया कि हम आप सभी किसी कारणवश अगर आप पेपर बंद कर दिए नहीं लाए तो जी जी हम नहीं फिर यही बात थी कि हम ताकि आप से जानकारी लें और आपकी कौन कौन सी ब्रांड के मतलब पेपर मिल जाएँगें भैया ताकि मानो हमें आसानी से पढ़ सकें कि हाँ क्या ख़बर है क्या नहीं ख़बर है तो वह सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिल सके ठीक है ठीक है भैया तो हम सुबह सुबह असु लगा अच्छे से जानकारी नहीं उसकी पर दे सकते हैं तो वही हम अपने घर से लाए हैं थोड़ी सी अच्छी अच्छा पेपर में न्यूज रहता है वही पेपर हमें चाहिए ताकि हमें हर चीज़ की जानकारी मिल सके जी भैया तो फिर जी भैया ठीक है भैया चलिए फिर हम आपको बताएँगे कि आपको कब से लाना है कब से नहीं लाना है हम आपको बताएँगें ठीक है भैया माने वह चलो हम एक दो दिन में आपको बताएँगे कि आप हम मेरे घर पर पेपर पहुँचा देना और जो भी भुगतान करवाना हो आप घर पर आकर सब बता देना सारी बातें ठीक है भैया चलिए ठीक फिर रखें भैया फिर ठीक है मैं रखती हूँ